बिदिनो जोंनि उदालगुरि जायगायाव बिदिनो कारेन्टनि प्रब्लेम जायो दैयाव बाहायबानो कारेन्टआ हरसे हाया बिदिनो दिगदार खालामो बिदिनो गोनांथि जानायफ्राव कारेन्ट होना होया बिदिनो बिदिनो आरो साइटिं ड्राइभार थाबा गोदोर गेदेर ट्रेनफ्राव लेथ्रा थै गारगोन मागोन बिदिनो बेमारिफोर बेमारिफोर डिजिसफोर सनाब नायगोन मागोन बिदिनो मानसिफोरा गेलेनोसै मोजाङै माबा खालामा बिदिनो जाबोरफोरखौ इसिनो गारलाबायो जेरावनो थायो बेयाव हासुयो जेरावो मोनो बेयावनो लेथ्राफोेर गारो बिदिनो जित आरो बिदिनो मेरला डिजिस दङो माबा जायो बिदिनो मैला मैला गारगोन बिदिनो आरो सिं दौवगा मा देवगा बिसिनि हाब्रुफोर हाब्रुफोर खालामना गामियाव गारि थांथावि माथावि खालामना होयो बिदिनो दिगदार होयो आरो लामा बनायनायफ्राव मोजां नङा गासिबो आदा बनायनाय बिदि बायब्रुजोबनाय आमफ्राइ थांनाय बिदि मानायाव दिगदार जायो दा समसिमाव बिदिनो मोजां खालामाखै सब बानाय आद्रा लामाफ्राबो आद्रा थुज्रा बनना थानाय मानाय बिदिनो लेथ्रा सब दिगदार होयो आरो बिदिनो जाय हग जायफ्राव नुनो मोनो गामियानो जेरावनो जा थावनफ्रावबो बिदिनो लामाफ्रा मोजां नङा बिदिनो बायनाय थागोन आद्रा आद्रा बानायनाय थागोन दा बिदिनो बिदिनो आरो नेटनि प्रब्लेम जायो अखा हायोबा बिदिनो नेट मोना मोना जायो जिर' केभि जायो बिदिनो आरो मिसिन आरो इलेकट्रिसिटिनि बिलाबो बारा जाबाय बिदिनो प्रब्लेम मिटारजों बिल प्रब्लेम बाराया आरो जाया आरो कारेन्टखौ थुइनथिफर आवार फिसिलिटि थ्रान्सफरमारखौ माबा खालामनानै बिसोरो आरो बिदिनो मानसिफोरना बिदिनो लेथ्राफोरनि बे खाथियाव थानाय मानाय बिदिनो सन्देरनानै बिदिनो मिलिरिया जानाय मानाय